तकनीक आइ काल्हि तऽ बहुत अच्छा काम कऽ रहल हँ जेना शिक्षा व्यवस्थासँ हम शुरु करब जे जेना शिक्षा व्यवस्थामऽ किछु दिन पहिलका बात कहैत छी कोविडके जेना कोविड आयल तऽ बहुत मतलब शिक्षा व्यवस्थापर बहुत सघन ओकर प्रभाव पड़ले तऽ मतलब तकनीकके व्यवस्थासँ शिक्षा व्यवस्थामऽ स्थिरता आनल गेलय ऑनलाइन क्लासके जूम एप्प मीट एप्प एहन एहन ढेर सारा एप्प बनायल गेल जाहिसँ कि शिक्षा व्यवस्थामऽ सुधार भेलय आओर मतलब अपन टीचरसँ घरऽ बैठल ही संवाद कऽ सकैत छी ग्रुपमऽ स्टडी करि सकैत छी कोरोना कालमऽ तकनीकीमऽ एकटा ई हम देखलहुँ ओकर बाद जेनाकि ऑनलाइन शॉपिंग देखय छियै हमसभ अपन अहाँ जेना कोनो प्रोडक्ट बनेलिए अपन आओर ओकरा अगर प्रचार करने छै तऽ अहाँ तकनीककऽ मतलब माध्यमसँ आइ काल्हि बहुत अच्छा प्रचार कए सकैत छियै तकनीकमऽ अहाँ सोशल मीडियाकऽ हेल्पलऽ कऽ जेना फ्लिपकार्ट एमेजोन ईसभ एप छल मिन्त्रासभ एप छल तऽ एकर सभकऽ अहाँ यूज कएके अपन प्रोडक्ट जँ अहाँ अप्पन प्रोडक्टकऽ कतहुँ बेचेलय चाहैत छी तऽ अहाँ बहुत अच्छा रिव्यू दऽ कऽ बेच सकैत छियै आ जेना ऑनलाइन व्यवस्थामऽ व्यवसाय सभमे अहाँ अगर कोनो प्रोडक्ट बनेलीए हँ अगर अगर आगाँबलाकऽ अच्छा लगते तऽ ओहो अहाँके प्रचार रिव्यू दऽकऽ कय सकैत छै जे हमरा ई प्रोडक्ट बहुत अच्छा लागले एकर काम मतलब ई एना काम करैत छल बहुत अच्छा प्रोडक्ट छल बिजनेसमऽ भी आइ काल्हि मतलब प्रोडक्ट मतलब ई अपन बहुत अच्छा योगदान दऽ रहल छै तकनीक जेना कतहुँ अहाँ बिजनेस छोट सिना शुरु करलहुँ जेना मत्स्यपालन अहाँ स्टार्ट करलहुँ हँ करलियै हँ आ बहुत कम आदमीकऽ पता छै जे अहाँ मत्स्यपालन भी कऽ रहल छियै तऽ सोशल मीडियाकऽ तकनीककऽ व्यवस मतलब अहाँ उपयोग कऽ के एकरा बहुत अच्छा तरह पहुँचा सकैत छियै जे हम छोट सन व्यवसायसँ अगर शुरु करलियै तकनीककऽ व्यवस्थासँ अहाँ बहुत अच्छा बहुत ऊपर तक ओकरालऽ लऽ कऽ जा सकैत छियै आ आइ काल्हि जेना राजनेता सभके कहैत छी अभी राजनेतासभ अपन प्रचार करयलऽ सोशल मीडियाके बहुत ज्यादा यूजकऽ रहल छै ओहो तकनीक मतलब छोट छोट चीजकऽ तकनीकमऽ जेना केओ आम आदमी भी अपन कोनो बात रखयके लिए सोचैत छै तऽ ओकरालऽ सोशल मीडियासनहक तकनीक बहुत अच्छा तकनीक यूज मतलव छै आइकाल्हिकऽ लिअ छोट छोट बात रखैले आदमी सोशल मीडियासनहक तकनीककऽ यूजकऽ रहल अछि जेना राजनेतासभ भी कोनो अगर बात रखबा लेल आबयए आइ काल्हि सीधा तकनीककऽ माध्यमसँ ही जेना आब दिल्लीमऽ केओ अपन कोनो भाषण दऽ रहल अछि तऽ तकनीककऽ व्यवस्थासँ अहाँ ओकरा बिहार झारखंड उड़ीसा कतहुँ भी बैठकऽ बहुत आसानीसँ सुनि सकैत छियै देखि सकैत छियै अगर अहाँकऽ भी किछु बजेके यऽ किछ अपन रिव्यू दयकऽ मोन होयत तऽ अहाँ तकनीकीकऽ व्यवस्थासँ ओकरा रिप्लाईमऽ भी दऽ सकयए छियै सामनेबलाकऽ मतलब अगर कोनो बातो समझऔने यऽ अगर नॉर्मल तरीकासँ नहि समझ रहल यऽ तऽ अहाँ तकनीककऽ व्यवस्थासँ भी समझा सकैत छिये आइकाल्हि तकनीक तऽ बहुत ज्यादा तरक्की करलक हँ जेना छोट छोट तकनीककऽ वजहसँ जेना ई कहि सकैत छियै अहाँ जेना छोट छोट चीजकऽ अगर खरीदेलय चाहिए तऽ पहिले ई रहे तकनीक नहि रहय बहुत अच्छा तऽ जाय पड़ैत रहे मार्केट जाय पड़ैत रहे दोकान जाय पड़ैत रहे आओर बहुत बेर ई होए जे सामान मिलतहुँ नहि रहय लेकिन आब तकनीककऽ वजहसँ ई भऽ गेल हँ अहाँकऽ तकनीक एतय अच्छा डेवलप कए गेल हँ जँ अहाँ कतहुँ भी बैठकऽ कोनो भी सामान कतहुँसँ मँगा सकैत छियै कतहुँसँ भी मतलब किछु परचेज कऽ सकैत छियै अहाँके आब जादा मसक्कत मतलब ज्यादा खोजा पुछारि नहि करय पड़त मतलब जे ई सामान हमरा एतय मिलते जेना पहिले रहे जे बहुतो आदमी ठकिओ लैत छल जे पाँच टकाकऽ सामान दश टकामऽ दऽ दैत छल लेकिन तकनीककऽ वजहसँ आब ओकर दाम भी सभ जगह मतलब ई कए देल छै जे एम आर पी इतना है इसका तऽ एनाकएके बता देल छल तकनीकके व्यवस्थासँ ओकर असल दाम भी पता कए सकैत छिये अहाँ ठगीसँ बचि सकैत छिये तकनीकीकऽ व्यवस्थासँ हमर अपन बिजनेस तऽ नहि छल लेकिन जतय तक हम देखैत छी छोट छोट बिजनेसमेसभकऽ भी तकनीककऽ बहुत सोशल मीडियासभके बहुत यूज करैत छल अपन तकनीककऽ विकास करऽ लेल